जयपुर ज़िले में मुख्य प्राकृतिक संसाधनों परा पर्यावरणीय चुनौतियाँ यह है कि अभी जो है जयपुर ज़िले में जंगल थोड़े कम हो गए हैं इसके अलावा जयपुर ज़िले के अंदर जल के स्रोत जो हैं वह बोरबेल है और जो सरकार द्वारा लोगों को कनेक्शन दिए गए हैं जैसे बिसलपुर कनेक्शन हैं वह है बाद के जरिए लोगों के घरों में बिसलपुर कनेक्शन के द्वारा पानी आता है इसके अलावा हमने आस पास स्वच्छता में बदलाव तो देखा है जैसे हमारे जो ज़िले के नगरपालिका हैं नियमित रूप से कचरा उठाने के लिए नौ बजे के आस पास गाड़ी आती है और वे अपने जो भी लोगों का वहाँ का जो भी कचरा होता है वह समय पर ले जाती है